हाँ हमने स्कूल कोलेजेस में भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा है और बहुत से प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक आएं हैं जिन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया है जैसे बहुत से चीज़ों की रिसर्च भी की है जैसे भारतीय वैज्ञानिकों के थ्रू और लोग चाँद तक गए हैं तारों तक गए हैं और वहाँ से रिसर्च करके लाए हैं और साइंस ने बहुत ज़ादा डेवलप कर लिया है आजकल और जैसे बहुत सी दवाई हैं हर चीज़ का तोड़ निकाल लिया है बहुत सी बीमारियों का तोड़ लगा लिया है टी बी वगैरह जिनका इलाज पहले नहीं था अब सबका इलाज हो गया है कैंसर का इलाज मिल गया है तो हर चीज़ का सोलूशन वैज्ञानिकों ने निकाल दिया है तो साइंस ने तो बहुत ही बढ़ोत्तरी की है इसमें और आगे भी अब हमने बच्चों को अपने परिवार को उसमें इंस्पायर करें और बोलें साइंस का महत्व समझाएं और उन्हें उसमें आगे रूचि दिलाएं के साइंस लें और आगे कुछ न कुछ करें